جی ہاں میں گروپ کے ساتھ دوڑا ہوں اور اُس کے علاوہ رننگ کلب میں بھی اکثر شامل ہوتا رہتا ہوں کیونکہ بہت پہلے ہی سے مجھے دوڑنا پسند ہے میں بچپن میں بھی خوب دوڑا کرتا تھا دوڑنا تو ایک ورزش بھی ہے اور ایک فن بھی ہے دوڑنا ہمارے جسم کو بہت فائدہ دیتا ہے جب میں اُس گروپ سے اُس گروپ کے ساتھ دوڑتا تھا تو مجھے تجربہ ہوا کہ دوڑنا ہمارے زندگی کے لیے کتنا مفید ہے اور لوگ اُس کے لیے کتنی زیادہ شائق ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ رننگ کلب اکثر ہوا کرے جس میں میں شامل ہو سکوں